मध्य प्रदेश में बहुत सारी चुनौती आ रही सिक्षा के इस पर क्योंकि आज कल जो गाँव गाँव क्षेत्रतक ना जो अभी जो नई टेक्नोलेजी पहुंच रही है वो गाँव गाँव तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है जैसे कि अभी भी वही पुराने ज़माने का वई ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना चॉक से लिखाना ये सब चेंज कर के मतलब इसकी जगह पर आप प्रोजेक्टर का यूज़ करें ताकि बच्चे बहुत जल्दी समझ जाएं और वो फ़ोटो के ज़रिए बहुत जल्दी बच्चे समझ भी जाते हैं ताकि गाँव के जो बच्चे हैं उनको नई नीति से आप जोड़ें ताकि उनकी पढ़ाई भी जल्दी हो और वो जल्दी भी समझें और साथ में गाँव गाँव में कम्प्यूटर होना तो बहुत ज़रूरी क्योंकि आज कल तो कम्प्यूटर का ज़माना बिना कम्प्यूटर के तो कुछ होता ही नहीं है तो गाँव के प्रत्येक बच्चे को कम्प्यूटर की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है आवश्यक है तो ये होना ज़रूरी है